बुंनोसै जोंहा दाउ खौवौआ जायगायाव फागुन मासाव फैनानै गाबो आरो बेहा माबा बाहाबो लानो रोङा दाउसिनाव फैखुमानानै दावदैखो जानानै गावना दैनानै गालाङो बेनिफ्रायसो दाउस्रिया फिसिनानै बेनि जोलैया ओंखारो आरो दावखायाबो बेनो दाउसा गोरलै गोरलै लानानै थाङो किन्तु गावसोरो माबायो दैनानै गफायो आं बेखौनो बुंबाय तारमाने दाउसा बायदिसिना लानानै थाङो आरो बिदिनो जाहोयो फेदेरो एम्फौ एनला लाङो आरो नैबे जाबाय दाउब' बिसोरो गासैबो ना बायदिसिना जायो आरो हादिदग्ला जाबाय बिसोरबो जिबौबो जायो आरो एम्फौबो जायो बेनो बिसोरनि गोनांथि नामा आं बेखौ नुयो आरो मेगनजोंबो नुखायो जोंनि जायगायावबो दं दायो बेफोर दाउस्रि दाउलाफ्राबो बेनो गावसोरनि माबानायखिनिखौ माइरं दैरं जोंनाव न'आव जायो दाउनो होनायफोरखौ आङो मोजां मोननाया तारमाने जोंनि न'खरनि दाउ आरो दाउस्रि मात गोरों जायो बेनि फिसाखौ फिसिबानो नोंनि रावखौबो लाबावोसो आं बेखौनो बुङो मोजां बे दाउआ आं बेखौनो साबसिन बुङो देह आं हाग्रानि दाउआ गासैबो नायोबा दङ एकस' एकतासो दङ साननो थाङोबा सखा दं दाउस्रि दं गासैबो दंजोबो किन्तु जों सम मोनसे नुनोबो मोना सम मोनसे नुयोबो बेबादिनो आरो आरो सखायाबो लिंहरजानायखाय सम मोनसे भाद्र' मासाव गोमायो दै आं हले बेखौ बुंखायो ओमफ्राय फैयो

दाउ खौवौआ नैबे जाबाय फागुन मासावनो फैनानै गाबफैयो खौवौ खौवौ होननानै बैसागु बोथोरखौ बरायफैयो जाबायदै आं हाला